हेल' सोरमोनथाय औ ओमफ्राय नोंलाय सोरथो अ ओमफाय माबामोन नामा खामानिफ्रा बानायनोथ' गोरोंमोन ओमफ्राय बिथांनो मा खामानिमोनथाय अ बानलुनि आसारखौ माबायदि खालामो बेखौ नांगौ बिथांनो बानलुनि आसारखौ आङो गोबां रोखोमनि बानायो बानायनाया बानलुनि आसार बानायनोबा फार्स्टआव बानलुखौ बानलुनि देन्थाफोरखौ गारनानै बेखौ मोजाङै दैजों सुबाय आरो बेखौ हाखावनानै इसे इसे हाखावनानै सान्दुङाव सानसे आरो नङाबा सानसे नङाबा सानसे आधा बेफोरबायदि सान्दुङाव फोराननानै दोननांगौ आरो ओमफ्राय बियो रानखांबा थाव थावखौ गुदुं खालामनानै बेयाव एसे एवनांगौ बेखौ एवखांनायनि उनाव बै थावआव मस्ला मस्लि गासैखौबो सामब्रामफोर बेखौ एवनांगौ आरो बे एवखांनाय बुस्तुखौ बथल बे ग्लासनि बथलावहाय सोनांगौ आरो बे एवनानै दोननाय सामब्राम आरो बानलु बेफोरखौ ज' सोनानै बेखौ सोखांनायनि उनाव भिनेगार होनानै दोनो आं आरो बेखौ बिदिनो गोबाव सम सान्दुङाव दोनबाय थायो आरो बिनि उनावनो जायो बानलुनि आसारआ अ' ओमफ्राय माबाफोरबाव सोंबावनांगौ दंबावो अ ओमफ्राय बिथाङा बानायनो गोसो जादों नामा बानलुनि आसारखौहाय अ बिथाङा बानलुनि आसारखौ नांगौबा आंनियाव खनसे बायनानैबो लांफैनो हागोन माबायदि जायो आं खाथियाव थानानै मोजां खिन्थानोबो हागोन जोंनि जोंनि गामिखौथ' मिथिखायो बिथाङा बेंटलाव होननानै बेंटलाव आंनि न'आ ओरै डन बस्क'नि खाथियाव बिथाङा फैयोबा आंनि लकेसनखौ आं हरनो हागोन नोङो आंनि आसारखौ बायनो हायोबा माने लां बे आसारफोरखौ बेंटल बाजारावबो फानो ओरै नान्दु दखानफ्रावबो फानो दखानफ्रावहाय बिथाङा लांफैनो गोसोबा आंनियाव कल खालामबानो जाबाय औ औ दे